हरीओम भेण जाम ॾींहंनि खां पोइ आया आहियो छा कॼे छा ॿुधायां तव्हांखे कोविड जी हालति कोविड में तव्हां डि॒सो हा मरीजनि जी लाईन लगी॒ पई हुई असां राति जो ॿारहें ॿारहें बजे ताईं वेठा हूंदा हुआसीं भॻवान जो शुख़ुर मञियो जो तव्हां ठीकु हुयव हिते न आयव न त बाबा तोभां उहो नज़ारो कॾहिं विसरण वारो कोन्हे छा त असां ॾुखिया ॾींहं डि॒ठासीं असांखे रोइणु ईंदो हुयो मरीज़नि खे डि॒सी वेचारनि जी कहिड़ी हालति हुई पर भगि॒वान जी महिर आहे इहे ॾींहं बि निकिरी विया दुखु आया पर वरी बि शुख़ुर आहे मालिक जो मालिक जी महिर आहे उहे दुखु निकिरी विया हले ठीकु आहे हाणे तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छो गोड॒नि जी तकलीफ़ थी आहे छा खाधो हुअव हुननि कल्ह खटाइण खाधव हुननि त पक थधो पीतो हूंदुव मिल्क रोज़ु पीतो हूंदुव खाधो हूंदुव कुझु त खाधो पक मां थी चवां मंझंनि जो तव्हां ॾुधु पीतो हूंदुव छाछ पीती हूंदुव लसी पीती हूंदुव छाछ त छाछ आहे न छाछ त छाछ आहे न तव्हांखे उहा सूट न थीन्दी आहे तव्हांखे मां हरदमि ई मना कन्दी आहियां कि ॾुध ड॒हीअ खां पासो कयो पर तव्हां आहियो ॾुधु पीअणो ई आहे तव्हांखे हाणे ठीकु आहे जेको थियो भले तव्हां ॾुधु ॾुधु न पीओ भले ड॒ही खाओ ड॒ही एॾो वाई न कन्दी आहे ॾुध में पाणी थो थिए न ॾुधु वाई कंदो आहे तव्हांखे दिलि थिए तव्हां ड॒ही खाओ हुनमें कारो लूणु विझो ऐं कारो मिर्चु विझो ऐं मंझंनि जे टाइम ते खाओ राति जो बि न सुबुह जो बि न त कुझु न थीन्दो हले ठीकु आहे हाणे जेको थियो मां हाणे तव्हांखे गोरियूं बि थो लिखी डि॒यां ऐं उन्हनि गोरियुनि सां न थोरी एसिडिटी बि थींदी आहे त मां टिनि ॾींहंनि जो डोज़ डि॒यांव थी तव्हांखे पर हिकु ॻाल्हि ध्यानु डि॒जो टई डीं॒हं तव्हांखे एसिडिटीअ जी गोरी कीअं बि करे वठिणी अथव न त अञा एसिडिटी वधी वेन्दव छो त तव्हांखे पहिरें ई एसिडिटी थीन्दी आहे ऐं बि॒यो थोरो खाइण पीअण में ध्यानु डि॒यो मिर्च मसाला घटि खाओ ऐं थोरो गिहु घटि खाओ ब॒ टे ॾींहं थोरी सादी रोटी खाओ अणभी रोटी हल्की फुल्की रोटी खिचणी खाओ टमाटे जी रसु खाओ ऐं गोरियूं वठो तव्हां ठीकु थी वेन्दा पर वरी बि पोइ तव्हांखे लॻे थो त टिनि ॾींहंनि खां पोइ वरी खणी हिक दफ़ो डे॒खारे वञिजो ठीकु आहे हा हा मां लिखी डि॒यांव थी पने ते मुंहिंजे कम्पाउन्डर खां गोरियूं वठी वञो वठी वञो ऐं ॿी ॻाल्हि गोरियुनि सां गॾु हिक दफ़ो खीरु पीजो त वधीक असर थीन्दुव महिरबानी हा ठीकु आहे हा हरीओम